हम घूमने फिरने के लिए जब घर से मतलब खाली मिल जाता है हमको खेती किसानी से तो थोड़ा धर्म स्थल में हमारा मन जो है और ज़्यादा लगता है तो इसलिए हम कहीं न कहीं तीर्थयात्रा पर एक बार बनारस निकल गए तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है वहाँ हमको जो है रात में रुक करके तब उनका जो है दर्शन पूजा तो वहाँ से कर वहाँ करते हैं तो वहाँ से घूम फिर करके चले जा चले जाते हैं हमारे लड़के जो है वह बोंबे है तो वहाँ बान्बा देवी जो है का वहाँ भी हमने रुक करके जो है वहाँ दर्शन करते हैं जब मुझे टाइम मिलता है तभी तभी हम हर जगह यात्रा करने निकल जाते हैं एक बार वृंदावन भी चले गए थे वृंदावन में भी वहाँ देखा सब तो कृष्ण भगवान जो आए काली नाच को नाचे हुए थे और नाचकर के बाहर निकले निकल रहे थे तो ऐसी दशा में फिर दिल्ली पहुँचे तो वहाँ लाल किला इंडिया गेट और विकास भवन तो ऐसी ऐसी जगह जहाँ देखना है लाल किला की तरफ ये सब वहाँ संसद भवन सब जो है हर जगह घूम घाम करके देखने की इच्छा से यानि कि आप समझ लीजिए कि हम जब खाली मिलता है तब कहीं न कहीं कहीं न कहीं तो कभी खाली जाते हैं अकेले कभी अपने परिवार के साथ जाते हैं तो भगवान का जो है तो हमेशा स्मरण करते ही रहते है तो भगवान का स्मरण करने से हमेशा आदमी जो है निश्चित रहता है और उसको संतोष भी रहता है और भगवान सब कुछ करते है जो भगवान का प्रेमी नहीं है वो इस संसार में उसका जीना बेकार है तो ऐसी दशा में तो इंसान को चाहिए कि हमेशा भगवान का भजन करें और भगवान में लीन रहे और वही जो है सारे दुख और तकलीफ को वही सब दूर करते हैं तो हम इसलिए हम हमेशा ही यात्रा पर जाते हैं तो भगवान ही का दर्शन करने हर जगह जाते हैं जहाँ भी जाएँगे वहाँ कुछ न कुछ हम जाते ही हैं एक बार कलकत्ता निकल गए थे वहाँ देखा तो काली माई का स्थान हावड़ा का पुल यह सब समझ जो है वहाँ देखने को आया तो वहाँ भी हमने करीब चार दिन तक वहाँ रुका वहाँ मेरे रिश्तेदार लोग थे उन्हीं के ज़रिए से फ़ोन किए थे बुलाए थे मैं उन्हीं के ज़रिए से मैं वहाँ गया था रह गई बात अब इसके आगे जो है अभी तक तो जिंदगी इसी में निर्वाह हो रही है अब आगे चलकर देखा जाएगा कि क्या होगा तो